कभी नहीं हम अपने एक्टिविटी पे ध्यान रखने के लिए कभी फिटनेस और कभी स्मार्टवाच ही विनर किया है अपने स्वास्थ्य और अपने एक्टिविटी को ध्यान के रखने अपने खुद पर नजर रखते हैं और इसको अच्छा बनाने के लिए हम सोचते हैं कि सुबह खुद का नजरिया अच्छा होना चाहिए सुबह टहलें सुबह खान पान अच्छा हो अपने स्वास्थ्य के ऊपर ध्यान दें

हमारे सबसे सोचते हैं कि हमारे हिसाब से ये होगा और ये सब करना और टहलना और दौड़ना अच्छा है और अपने स्वास्थ्य के लिए अच्छी चीज़ें हैं और प्राकृतिक चीज़ों के हिसाब से हम लोग आयुर्वेद का प्रयोग और प्राकृतिक चीज़ें का सेवन करें